हाँ खुश रहिए बोलिए क्या बात है हाँ हाँ हमारा रेस्टोरेंट है हाँ बोलिए क्या खाना चाहती हैं हाँ नॉन वेज मिलेगा आपको वेज भी मिल जाएगा हाँ चिकन बिरयानी मिलेगा उसका रेट मिलेगा पाँच सौ से ले कर छः सौ चार सौ तक जैसे मतलब हाई क्वालिटी करिएगा आपको मिलेगा वो आपको किस रेंज का चाहिए वो मिल जाएगा हाँ हाँ आराम से मिल बोलिए भिजवा देंगे कॉल कर दीजिए

हाँ बोलिये हाँ नॉन व्हेज में है जो चिकेन बिरयानी मिलेगा मटन भी मिल जाएगा मटन बिरयानी तंदूरी रोटी भी मिलेगा आपको मटन पनीर का भी व्यवस्था है सब कुछ मिलेगा मेरे यहाँ से हाँ हमारे होटल में सबसे अच्छा जो है ऐसे तो सबसे सभी मेरे है सब नाश्ता मिलेगा रेस्टोरेंट में ऐसे लेकिन अलग से होगा तो मटन बिरयानी का जो है वहाँ से कोई दूसरे जगह से आकर बनाता बहुत ही अच्छा बनाता खाने में वो बोलिएगा तो हम हाँ वेज जो है मतलब थाली के हिसाब से होता है जो थाली के जैसे एक सौ से इस्टार्ट हुआ उसके बाद पन्द्रह सौ करके थाली का चला जाता है उस हिसाब से जो बोलिएगा आपको मिल जाएगा बोलिए शाही पनीर मिल जाएगा तीन सौ से ले कर चार सौ तक में आएगा जो जैसा अच्छी क्वालिटी में समझ रही हैं और भी बोलिए आप और कुछ भी

क्या बोले चिकन हाँ चिकन का रेट है ये पाँच सौ से छः सौ तक के ही आता है लेकिन बहुत अच्छा कोई स्वाद इसमें आएगा आपको लेकिन आइएगा तब दे

ठीक है रखते हैं आप आइएगा हाँ

न तंदूरी रोटी पीस पड़ता है पचास का है एक पड़ता है पचास रुपये ठीक है एकदम रोज का रोज मिलेगा खाना आपको ताजा मिलेगा ठीक है आप मेरी दुकान पर आइए तो आगे बात करें नॉन वेज रखते हैं आप आइए